तो मेरा मनपसंद मुहावरा या कहावत है शहर नाच ना आवे आँगन टेढ़ा दरअसल एक बार की बात है मैंने अपने दोस्त को अपनी कार चलाने के लिए दी थी तो उससे वह कर चलते नहीं बन रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था मेरे को कि तुम्हारी कार खराब है कार खराब है जो है वो काम नहीं कर रहा है लेकिन जब मैंने कार चलाई तो क्लच सही था मेरे दोस्त से ही कार चलाते ही नहीं बन रही थी इससे ये सिद्ध होता है कि उसको कार चलानी तो नहीं आती और वो कार को ही दोष दे रहा है तो मुहावरा यही साबित होता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा